हैलो आं जी में संजीव कुमार बोल्ला ना अफ्सर संजीव कुमार गंग्याल दा बोल्ला ना केह् कुत्थें भला केह्ड़ी जगह अग्ग लग्गी दी आं जी अग्ग केह्ड़ी जगह लग्गी दी ऐ संगवाल लग्गी दी ऐ अच्छा में संजीव कुमार बोल्ला ना अफसर गंग्याल दा बस साढ़ी टीम दौ मिंट च त्यार ऐ पूरी निकली जानी ऐ ते लोकेशन तुस सैंड करी ओड़ेओ नी व्हाट्सएप ते बढ़िया टीम साढ़ी तुस अग्ग दा बचाव करना पानी निं सुट्टना कदें बी आं बटाव करना दूर दूर रौह्ना अग्गी कोला बी पानी निं सुट्टना बाकी रेत ऐ ओह् सुट्टो बस बचाव रक्खना अपना ते साढ़ी टीम त्यार ऐ रेड्डी ऐ निकलने आह्ली ऐ टीम साढ़ी ते बचाव करेओ अपना ठीक ऐ जादै ओह् निं करना ओके थैंक यू